टॅक्नोलोजी म्हणचे तंत्रज्ञान हो आतां खूब विकसीत जाता सबजेक्ट आनी तो आतां आमकां भविश्यांत खूब त्रास करपाचो आसा त्रास म्हणजेच एक तर हॅकींग हॅकर्स आतां खूब वाडिल्ले आसा हॅकर्स लोकांचो डॅटा म्हायती तांची चोरून घेता दुसरो म्हणचे ए आय ए आय म्हणजे सॅल्फ कॉडींग ना जाल्यार टॅक्नोलोजी आपल्याकूच चड विकसीत करून घेता आनी एडवान्स करून घेता तो ए आय जर आमी आतां स्टॉप करीना ना जाल्यार समज जर ते आमच्याकून चड समजदार जाले जाल्यार ते आमचेर हावी जावपाक शकता तशेंच आमचे डॅटा थीफ्स ना जाल्यार हॅकींग भविश्यांत आमकां खूब त्रास करपाक शकता